हैलो जम्मू एसोसिएशन आह्ले बोल्ला दे तुस असें तुंदे कोला इक्क क्रिकेट ग्राऊंड बुक करानी ही ते तुंदा केह् केह् स्हाब ऐ तुसें अपने चार्ज कियां रक्खे दे इक्क घैंदे दे किन्ने चिर एह् इक्क घैंटे दा ते सानू ना पूरे दिन बास्तै चाहिदी एह् ग्राऊंड की के साढ़ा मैच चला दा ते असें करनी होंदी प्रैक्टिस ते हून तुस सानूं दस्सी ओड़ो की केह् स्हाब ऐ केह् नेईं

नेईं नेईं ओह् कोई गल्ल निं ऐ ओह् असें आपें करी लैगे अस अपने ञ्यानें गी खेढ़ाई लैगे ओह्दी तुस टेंशन निं लैओ ते में ओह् तुसेंगी आपें भेजना डिटेल ते तुस साढ़ी ग्राऊंड बुक कराई ओड़ो ठीक ऐ जी